गाने संगीत और उनकी शैलियों में समय के साथ बदलाव आना एक स्वाभिक प्रक्रिया है पिछले कुछ सालों में गानों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं संगीत का डिज़िटलीकरण डिज डिज़िटल प्लेटफॉर्म की वजह से संगीत की उपलब्धियाँ और उपभोग के तरी के बदल गए हैं सेटिंग सेवाओं से संगीत उद्योग में एक बड़ी क्रांति ला दी है जिससे लोग अपनी पसंद के गाने कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आधुनिक टेक्नोलॉजी में म्यूज़िक प्रोडक्शन को अधिक सुलभ सरल बना दिया है अब संगीतकारों को प्रशिक्षण द सॉफ्टवेयर उपकरणों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले गाने बना सकते हैं जिससे संगीत की विविधता गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है शेली और प्रभाव आधुनिक गानों में विभिन्न शैलियों को संस्कृतियों का विभिन्न अधिक देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक हिप हॉप रैप और पॉप जैसी शैलियों का प्रभाव पड़ा है इसके अलावा विभिन्न प्रभाव भी अधिक देखने को मिलता है जैसे कि केप ऑफ पेली म्यूज़िक का व्यक्ति स्तर पर लोकप्रिय होना इलेक्ट्रिक्स और थीम गाने के बोल और थीम्स में भी परिवर्तन आया है जहाँ पुराने गाने में अधिकतर प्यार रोमांस और भावनाओं पर जोर होता था वही आजकल गाने में समाजिक व्यक्ति व्यक्तिगत संस्कृति और आत्म जागरूकता पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है विडियो और विज़ुअल प्रोडक्शन गानों में म्यूज़िक विडियो का महत्व बढ़ा गया है हाई प्रोडक्शन वैल्यू इफ़ेक्टिव विज़ुअल्स के मध्यम से ला कलाकार अपने गानों को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टू यूट्यूब इंटरग्राम इन्स्टाग्राम और को भी बढ़ावा दिया है आपसी जो इंटरप्रेषन संस्कृत कलाकारों इंटरप्रेट और शिक्षक की संख्या बढ़ी है जो बिना बढ़े ही म्यूज़िक कंपनी के समर्थन के भी गाने रिलीज़ कर पा रहे हैं इससे संगीत में विविधता और नवाचार वृद्धि हुई है समग्र रूप से पिछड़े कुछ सालों में संगीत में तकनीक संस्कृति और सामाजिक बदलाव के कारण गानों का स्वरूप और शैली दोनों ही बहुत विकसित हुए हैं